میں اكثر خبروں كو اردو یا ہندی زبان میں دیكھتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں میرے علاقے میں اردو اور ہندی زبان كے جاننے والے نیوز میڈیا دستیاب ہیں جو ہندی اور اردو زبان میں لوگوں تک اپنے خبر كو پہنچاتے ہیں اور لوگ انہیں سن كر دیكھ كر اپنے معلومات میں اضافہ كرتے ہیں